अॼु मां हिकुड़ो सिंधियुनि जे त्योहार जे बारे में ॻाल्हाईंदुमि जंहिं जो नालो आहे चालीहो चालीहो सॼे हिन्दुस्तान देश में सभु सिंधी माण्हुनि द्वारा मनायो वेंदो आहे हिन में असां चालीह ॾींहंनि जो हिकु व्रत रखंदा आहियूं जंहिं में असां खे कुझु बि ॿाहिरियों मसाले वारो खाधो तरियलु खाधो ऐं सफेदु खाधो न खाइणो हूंदो आहे हिन खां पोइ असां खे बसरु ऐं लह्सुन बि न खाइणो हूंदो आहे ऐं हिन सां गॾु असां खे पट ते सुम्हिणो हूंदो आहे असां कहिड़ो बि चमड़े जो कपड़ो न पाए था सघऊं हिन में असां खे चालीह ॾींहं ई सिर्फ़ ॿ जोड़ियूं कपड़ा पाइणा हूंदा आहिनि उहो बि साबुन जे बिना असां साबुन में हुन खे न धोई था सघूं असां चालीह ॾींहं स्नानु बि सिर्फ़ पाणीअ सां ऐं मेट सां कंदा आहियूं इन में इन में असां खे हिक दम ब्रम्ह्चारिय वारी ज़िंदगी जीअणी हूंदी आहे चालीह ॾींहं ई ऐं चालीह ॾींहं ई असां खे मंदिर वञणो हूंदो आहे असां जे चालीहे साहिब ते ऐं आरती करणी पवंदी आहे ज्योत जी ऐं चालीहे जे आख़िरी ॾींहं खे मटकी चइबो आहे जंहिं ते असां सभई सॼो ॾींहुं उते सेवा कंदा आहियूं मंदिर में दोनो ठाहिण लाइ ऐं असां ॾींहं जे अंत में मटकी विझंदा आहियूं दरिया शाह ते छाकाण त असां जी सारियूं मन्नतूं पूरियूं थियूं आहिनि जंहिं जे लाइ असां चालीहो रखियो हुयो ऐं मटकी विझण खां पोइ असां खे दोनो मिलंदो आहे ऐं असां पंहिंजो व्रत तोड़ींदा आहियूं हुन दोने सां